जेनाकि अपने गाय रखने छियै दू गोटाके हनी टाइम रहय छै टाइम जेना गाय रातिके रहय छै घरमे दिनोके रहय छै पङ्खा तरमे जेना आदमी रखय छियै तेना गाइयोके रखय छियै पङ्खा लगेने छियै झाड़ू बहारु साँझ भोर करलहुँ जाय बेर हगलक तए बेर उठेलहुँ झाड़ू मारि देलहुँ बटोरलक तकर बाद जा कऽ पेशाब करलक तऽ ओकरा बाल्टीनमे छानि लेलहुँ ओहूसँ नहि होल तऽ झाड़ू मारि देलहुँ तकर बाद जाके अपना साँझके अलग खूटा रखने छियै दिनके फेर अलग खूटा रखने छियै फेर रातिके पङ्खा तर रखय छियै दिनोके पङ्खा तर रखय छियै इएह सब रखय छियै दू गो आदमी छियै तऽ कोइ कुट्टि करलहुँ कोइ घानी लगेलहुँ तकर बाद कोइ भूसा देलहुँ कोइ घठा देलहुँ तकर बाद जाकऽ भोरे कऽ खयला पीलाक बाद गायके धोय देलहुँ तनिक तनिक धोय धाय कऽ तकर बाद जाकऽ घरमे पङ्खा तर बान्हि दै छियै अपना बान्हि देलहुँ तऽ अपन बैठलक फेर साँझके अपना दूसरा खूटामे लादिमे अपन बान्हि देलहुँ ओइजाँ ईटा बिछेने छियै तऽ ओइजाँ अपना साँझ भोर घरमे झाड़ू मारि दै छियै अपना झाड़ू मारलाक बाद तकर बाद जाकऽ खाय लए देलहुँ अपन खयलक फेर अपन पेशाब पैखाना करय छै तऽ अपना गोबर उठाय देलहुँ पेशाबके बटोरि देलहुँ माछी लगयवला दबाइ रखने छियै तऽ माछीवला छिट देलहुँ तऽ माछी नहि लगय छै गायके तकर बाद जाकऽ अपना हगलक तऽ ओकरा उठाय पुठायके अपना उठाय पुठायके धएकऽ अपना गोबरके ठोकि लै छियै जरना भए जाइ छै गोइठा भए जाय छै तऽ अपना ओएहसँ घठो बनाय दै छियै तकर बाद जाकऽ पङ्खा तर नहाय धोकऽ बान्हि दै छियै तऽ अपना पङ्खा तर बैठल रहय छै आओर नहि जाहि दिन धोवै छियै तऽ अपन हकमैत रहय छै सतुआ पीलाय देलहुँ अपना तऽ सतुआ पीकऽ अपना बैठल रहय छै जाहि दिन नहि सतुआ देलहुँ तऽ भोकरैत रहय छै मुतिके हगिके कीच दै छै तऽ फेर ओकरा उठेलहुँ तऽ फेर सतुआ देलहुँ तब स्थिर रहय छै इएह सब करलहुँ अपना